आतांच्या काळार बॉलिवूड खूब कमी प्रमाणांत लोकांक अमेझ करपाक शकता पूण आमी पळयलां टॉलिवूड म्हणजे सावथ इंडियन मुवीज सावथ इंडियन चित्रपट हे मोट्या प्रमाणान चालू आसा मोठ्या प्रमाणान ते पयशेय जोडटा के जी एफ पुश्पा असले कित्येक अशी सिनेमा आसा जे आमकां आश्चर्य करून उडयता बॉलिवुडान शाहरुक खान आनी टॉलिवुडान म्हज्या हिसपान प्रभास जो बाहुबली ह्या चित्र सिनेमांतलो ह्या सिनेमान तांणी बाहुबलीचो जो रोल केला तो हें म्हाका हांची म्हाका कपड्याच्या शैली खातीर म्हाका हे आवडटात दोगूय